मेथाइ रोजाबनाय आङो मेथाइ रोजाबनायखौ जागायजेननाया जिगुजौ गुजि गु मायथाइनिफ्राय आङो मेथाइ रोजाबनायखौ जागायजेनदों आङो जिगुजौ गुजि गु माइथायावनो बाथाबारि रिंखां ख्लाब खामलाइब्रेरिनि जानानै रंजालि आफादनि जानानै अल इण्डिया रेडिअ कक्राझाराव आङो रेकरदिं खालामनो मोनजेनदों बे जिगुजौ गुजि गु मायथाइनिफ्रायनो आंनि जे मेथाइ रोजाबनायनि हबि आंनि गोसो जानाय आं दिनैसिम बेखौ गारनो हायाखै आरो दिनैसिम नैरोजा नैजिथाम मायथाइनि आंनि मेथाइ रोजाबनाया नैजिब्रै बोसोराव आगान होबाय दा बे नैजिब्रै बोसोराव आगान होनायाव बेनि गेजेराव गोबां गोसोखांथाव सानबो आङो लोगोमोनबोबाय आरो एखनबा बादायलायनाय समाव आङो गुबुन गुबुन जायगायाव बादायलायनो थाङो बे समाव एखनबा दुखु मोनथाव खोथाबो खोनासंनांगौ जायो एखनबा गोजोनथाव बाथ्रा बिदिबो आङो खोनासंनांगौ जायो दा फैयै फैयै फैनानै आङो सासे रिडिअ आर्थिस्थ हिसाबै आङो सायख' जाबाय नैरोजा नैजिथाम माइथायाव आङो रिडिअ आर्थिस्थनि इप्रुब जादों अल इण्डिया रेडिअ कक्राझाराव आङो इनतारबिउ होनानै आरो बे मायथाइयावनो आङो ताब्लानि दि निउसबो खालामनो हादों दा आङो मेथाइखौ रोजाबगासिनो दङ आरो स्तेज पारफरमेन्स खालामगासिनो दङ बादायलायनाय समाव आङो नै रोजा जिथाम माइथायावबो अल अल बड' सितुदेनस इउनिअन नि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देंखो मु से नै थाम गारां सायख' बादायलायनाय बेष्ट सिंगार एवार्ड हिसाबै आङो नै रोजा जिथाम माइथायाव आङो बेष्ट सिंगार हिसाबै आङो सायख'जानो हादों दा बेनो आंनि थाखाय जोबोद गोसोखांथाव सान होननानै आङो बेखौ सानो आङो बे बोसोराव द्रिष्टिक लेबेलावबो आङो सेथि बान्था एबा फार्स पजिसनखौ आं मोननो हादों बेबो फार्स रावन सेकेण्ड रावन आरो फाइनाल रावनसिमाव आङो फार्स पजिसन थांदों आरो बिनि उनाव द्रिष्टिकनिफ्राय सेनथ्रेल लेबेलाव आङो हरनायाव बेवबो आङो फार्स रावननिफ्रायनो फार्स रावन सेकेण्ड रावन थार्द रावन आरो फाइनाल रावनसिम आङो पार्स पजिसन हिसाबै सायख' जानो हानाया आंनि जिउनि एसिभमेन मोनसे बेराद गिदिर गोसोखांथाव सान एबा गोसोखांथाव मोनसे बान्था हिसाबै आङो बिखौ गोसोआव लानो हादों